ایسا سب کہتے ہیں کہ بابا رام دیو جو ہیں تو اچھا یوگا سکھاتے ہیں میں نے بھی کئی بار ان کا ٹی وی پر صبح میں آنے والا یوگا کا شو دیکھا ہے مجھے تو میں اس کے علاوہ میں مجھے وہ ٹی وی کا شو تو اتنا خاص پسند نہیں آیا وہ جو آسنس بتا رہے تھے شاید اس کی مجھے ضرورت بھی نہیں تھی جب میری طبیعت خراب تھی یعنی مجھے کمر کی تکلیف تھی تو میں ہماری قوم میں ہی ایک جو کملیش نام کے شخص ہیں جو صبح صبح میں فری آف فری آف کوسٹ لوگوں کے لوگوں کو جمع کر کے انہیں یوگا سکھاتے ہیں یا کلاسز لیتے ہیں انسٹرکٹر کی طرح تو وہ میں ان کے پاس صبح صبح میں جاتی تھی اور پھر انہوں نے مجھے کافی مدد کی صحیح طریقے سے یوگا کرنے میں صحیح طریقے سے آسن کو گرہن کرنے میں اور پھر مجھے اس سے کافی فائدہ بھی ہوا